हाँ हम ये कह सकते हैं कि कुछ राजनीतिक दल धर्म को व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि चुनाव के समय दो समुदाय जो अलग अलग पंथ से हैं अलग अलग धर्म से हैं अलग अलग जाति से हैं उनमें मतभेद का माहौल दिखाई देने लगता है और सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ये दिखाई देता है न इसके पहले दिखाई देता है न इसके बाद दिखाई देता है पहले भी होता है लेकिन मीडिया उसको इतना ज़्यादा प्रसारित या प्रचारित नहीं करती जितना चुनाव के समय पर करती है आस पास करती है और इसमें ऐसा भी लगे कि कोई एक श्रेष्ठ है और छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है मीडिया या नेताओं के द्वारा हमें एक तरीके से कहते हैं कि एक की चार लगा कर बताना समुदाय विशेष सच में बिखरने से प्रतीत होने लगते हैं ऐसा लगता है कि जो आपस में भाई चारा है वो न होकर आक आपस में बिखरापन सा प्रतीत होता है और राय कुछ लोग कुछ राजनीतिक पार्टियाँ कुछ नेता अपने राजनीतिक फायदे के कारण और केवल और केवल अपनी स्वार्थसिद्धि के कारण धर्म को व्यवसाय का रूप दे देते हैं और राजनीति फ़ायदे के कारण लोग जन समुदाय को निशाना बना कर केवल और केवल अपनी स्वार्थसिद्धि करते रहते हैं तो ऐसा कहना गलत नहीं है कि लोग राजनीतिक तनाव पैदा करने के लिए धर्म का फायदा उठाते हैं